गोदो आङो लेखा फरायनाय समाव हाइ स्कुलाव नोगोद खेला गेलेनो मोजां मोनो मोन बारनो खारनो फार्स्ट प्राइज मोनबाय थाखायोमोन आरो आवगायाव ओरै बे मा होनो काबाद्दि गेलेनायावबो आजां गाजां काबाद्दिआवबो जों देरहायोमोन आजां गाजां बयजों बयबो जों स्कुलाव ज' ज' गेलेयोमोन आरो ग्रुपनिफ्राय जोंखौ लाङोमोन आरो अबावबा माबा मोनसे जाहैबा जोंखौ लाङो आरो गेलेनो ओमफ्राय देरहाबोखायोबो जोङो आरो मोनसे बारनाय खारनाय आजां गाजां गेलेनाय बेहाय आं गासिबो प्राइज मोनबोयोमोन स्कुलाव बेराद मोजां मोनखायोमोन आरो गेलेनो आंङो खारनाय बारनाय जेब्लिन आरो डिसकास बेफोरखौ मोनबोजोबखायोमोन जेखि खेला गेलेआ आरो चक'लेट अरखांनाय आरो बिजि खुन्दुंजों बिजि सोनाय बेफोरावबो हाजोबबोनाय आङो गासिबो ओमफ्राय सानसेखालि ओरैबायदि जादों जोंना गामियाव मा मोनसे र' खेला होदोंमोन आमतिसुवा ना मा अबेहाय खेला होनायाव बिहामजो बिखुनजो खारबाय खारनानै बिखुनजो आ जेनबाय आरोखि ओमफ्राय आरो सियार खेला सेलाय लायनाय सियार खेलायावबो आंहा देरहाबाय बिखुनजोआ जेनबाय ओरैबायदि एन्टारेस्टखा आरो इन्टारेसटिं बेराद मिनिनाय बेराद मोजां एकदम रायजो रायजाफ्रा बयबो नायग्राफ्रा नोगोद रंजायो बिहामजो बिखुनजो होननानै एकदम आखाय खबो एन्टारेस्ट थार आरो गेलेनो आङो बेराद एन्टारेस्ट मोनखायोमोन आङो जै खेला होनबाथाय जा खारलाय लायखायो बिदिनो जा खेला दङ काबाद्दि दङ खारनाय दङ चक'लेट अरखांनाय दङ आरो मेगन खाथेनानै दैहु बुख्रुबनाय दङ बेफोरबायदि गासिबो आरो दावला सौलायनाय दङ बेफोरखौ खारनो बेराद माबा मोजां मोनखायोमोन आरो एखम्बा जेनो एखम्बा देरहायो आरो बे बायदिनो मोजां बेराद मोजां मोनखायोमोन आं दाबो खारनो हायो आरो बेराद खारनो हाखायो बुरि बाबो ओमफ्राय दा एसे माबा जाबाय आरो देहाया लिरबाय आरो सानसेखालि हनै बे खेलायावनो आङो बेराद देरहाबावदों खारनाय नोगोद फार्स्ट प्राइज एक्केबारे दुइस' मिटारखौनो खारनानै आङो प्राइज लाबोबावदों आरो बेराद एन्टारेस्ट मोनखायोमोन आरो खारनो बारनो खारनायावबो बारनायाव बो चक'लेट अरखांनाय आरो दावला सौलायनाय सियार खेला आरो मेगन खाथेनानै दैहु बुख्रुबनाय बेफोरबायदि बहुत खेला गेलेबोदों आरो आङो एन्टारेस्ट मोनखायो मोन आंङो दाबो बेराद एन्टारेस्ट मोनो मालाय गेलेनाय खौनो जि मोदोम दुंगा होयो खारनाय बारनाय फिसाफोरखौबो आङो फोरोङो जेनेबा दा खारनांगौ बारनांगौ मोनसे माबा सार्टिफिकेट मोनोबा देनांहाय मोजां फल फिथाइ मोनगोन अबावबाफोर होननानै बेराद मोजाङै खारनो बारनो बेराद एन्टारेस्ट मोनखायो आरो आङो बेहायनो आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय आरो